आसामाव गेलेनाय हान्जा एबा फालिथाय होन्नो थांङोब्ला मेर्ल्ला रोखोमनि गेलेनाय दं जेरै खाबादि भलिबल क्रिकेट खारनाय बारनाय बेदमिनटन गेलेनाय एबा टेन्निस गेलेनाय बेफोरनिफ्राय बांसिन अनसायगिरि फोरखौ बोनो हाग्रा खेलाआनो जाहैबाय फुटबल खेला जोंनि मानसिफ्रा बांसिन फुटबल खेलायावनो बाहागो लायो आरो नायगिरिफ्राबो थायो बाहाय आरो एखनबा आरो एखनबा बियो सम सम गुवाहाटी जायगायावबो गुवाहाटी जायगायावबो जायो आरो कनदाक्ट जायो बे गेमा ओंफ्राय बाहाय होननो थांङोब्ला बाहाय मेर्ल्ला दिसट्रिक्ट निफ्राय मानसिफ्रा हालो हालो थांदोथारो बाहाय बे खेलाखौ नायनो थाखाय आलादा आलादा जायगानिफ्राइ फ्लेयार्स फैयो जोंनि जोंनि होन्नो थाङोब्ला जोंनि आसामनिफ्रायबो सानैसो गेलेग्रा मानसि दं बे माबा टिमाव एसेनो